पंहिंजी भारतीय संस्कृतिअ में डांस ॾाढो महत्वपूर्ण आहे असां हिन सां पंहिंजे कलचर खे ॿुधाए सघंदा आहियूं कि असां सिंधी समाज जा आहियूं या असां म मदरासी आहियूं या असां जेको बि डांस कंदासीं त असां पंहिंजे कलचर खे ॿुधाए सघंदा आहियूं जीअं असां सिंधी आहियूं त असां सिंधी डांस कंदा आहियूं और सिंधी डांस करण लाइ हिकु हूंदो आहे कि पाण में हिकु जाग पाण खे जागरुक करिणो हूंदो आहे कि असां केॾो सुठो डांस था करे सघूं हिकु हिकु स्टैप सुठी तरह करिणो हूंदो आहे इन्हीअ खे और पाण खे असां कीअं करे सघूं केतिरो सुठे में सुठो डांस था करे सघूं असां उहो ॿुधाए सघंदा आहियूं कि असांजी परंपरा जे लाइ हर हिक परंपरा जो पंहिंजो हिकु स्टैप हूंदो आहे या पंहिंजो हिकु डांस हूंदो जो तरीक़ो हूंदो आहे करण जो त असां डांस सां उहो माण्हुनि खे ॿुधाए सधंदा आहियूं कि असां केतिरे सुठे में सुठो डांस करे सघंदा आहियूं और पंहिंजी संस्कृति खे सभिनी जे साम्हूं असां ॾेखारे सघंदा आहियूं कि असांजे इहा सिंधी समाज में हिकु डांडिया थिए थो या ॾोकिलनि सां असांजो स्पेशल डांस थींदो आहे और हिन में छा स्टैप हूंदा आहिनि असां उहो करे सघंदा आहियूं ऐं माण्हुनि खे ॾेखारे सघंदा आहियूं